हमारे गांव शहरों में जैसे कि हो गया होली होली हमारे गांव शहरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जैसे कि हो गया होली हमलोगों के गांव शहरों में फाल्गुन के पूर्णमासी के दिन होलिका का दहन किया जाता है और फिर उसके कल हो कर हमलोग होली मनाते हैं होली के होलिका दहन के दिन हमलोग अपने अपने घरों में बरी हो गयी भात हो गया जैसे कि कचरी बहुत सारे तरह तरह के पुआ पकवान बनाते हैं और खाते हैं और सपरिवार मिल के खाते हैं और अच्छे तरह से होली मनाते हैं उसके कल हो कर हमलोगों के यहां तरह तरह के मेवा मिष्ठान्न बनते हैं जैसे की हो गया पुआ हो गया दहीवड़ा हो गया हिलसा हो गया बहुत सारे के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और फिर होली मनाया जाता है सब मिल के खाते हैं उसके बाद रंग गुलाल सारे चीज़ को बच्चे हो गए पिचकारियाँ गुब्बारे में भर के सारे चीज़ से बच्चे लोग बड़े लोग सारे मिल के होली खेलते हैं और खूब धूमधाम से होली को मनाते हैं दीपावली हो गयी दीपावली में हमलोग क्या करते हैं घर को पूरे साफ सफाई करते हैं उसके बाद हमलोग घर को पूरे अच्छे तरह से सजाते हैं भगवान जी को सजाते हैं जगह जगह जैसे की बल्ब लाइट वगैरह से लगा के सजा देते हैं घर में दिये जलाए जाते हैं दीप जिसको कहते हैं वो सारे जगह जगह भगवान को सजाया जाता है सारे जगह जगह भगवान को सजा के वहां दिया जलाया जाता है वहां प्रसाद चढ़ाया जाता है दीपावली में हमलोगों के घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन ज़्यादा मान्यता रखती है ये दोनों भगवान की पूजा को किया जाता है और घर में तरह तरह की भोजन बनाते हैं और सपरिवार मिल के खुशी खुशी खाते हैं और दीपावली में बच्चे लोग पटाखे जलाते हैं छुरछुरियां जलाते हैं और कहते हैं हुक्कापाती खेला जाता है हमारे गांव में कहा जाता है हुक्कापाती से जैसे लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर का वो किया जाता है और फिर उसी को ले कर हुक्कापाती कहा जाता है वो सारे खेलते हैं और बच्चे छुरछुरियां जलाते हैं पटाखे फुलझड़ी घिरनी ये सब जलाते हैं और फिर उसी तरह से सपरिवार खुशी खुशी दीपावली के त्योहार को मनाते हैं चौरचन हो गया चौरचन पवनी में चंदा मामा का पूजा किया जाता है हमलोगों के यहां चौरचन पवनी में जैसे की चंदा मामा उगते हैं शाम के टाइम में तो उनको अर्घ्य दिया जाता है सारे तरह तरह के पुआ पकवान मेवा मिठाई फल फ्रूट सारे चीज़ से उनको थाल में ले कर सजाया जाता है वो सजा कर और फिर मिट्टी के बर्तन में दही को जमाते हैं उसको जमा कर और फिर वो सारे चीज़ वहां पे सजा कर और फिर चंदा मामा को अर्घ्य दिया जाता है अर्घ्य देने के बाद हमलोग बारी बारी से सारे सपरिवार उनको अर्घ्य देते हैं अर्घ्य देने के बाद प्रसाद मिल बांट के खाते हैं चौरचन इसको कहते हैं चौरचन पवनी हमारे गांव शहरों में इसी इस तरह से मनाया जाता है छठ पूजा हो गया छठ पूजा में हमलोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा हमारे गांव शहरों में बहुत ही मान्यता रखती है छठ पूजा जैसे कि चार दिना का पूजा होता है जैसे कि एक दिन हो गया नहाय खाय होता नहाय खाय के दिन हमलोगों के घरों में कद्दू का चीज़ जरूर प्रसिद्ध रहता है कद्दू जरूर बनेगा अरबा दिन सारे चीज़ को धो धा कर बगैर लहसुन प्याज के अच्छा शुद्ध भोजन पकेगा अरबा चावल बनेगा कोई अशुद्ध चीज़ नहीं बनेगी कद्दू बनेगा और फिर उसके कल हो कर हमलोगों के घर में खरना का पर्व किया जाता है छठ पर्व में जैसे कि खरना होता है खरना हो गया और उसके बाद फिर उसके कल होके शाम का अर्घ्य होता है उसमें हमलोग थाली सूप को सजा के अच्छी तरह मेवा मिष्ठान्न फल फ्रूट सारे चीज़ों से सूप को सजा के और फिर गंगा घाट जाते हैं वहां पे सुर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तीसरे दिन हम शाम का अर्घ्य देते हैं और फिर चौथे दिन हो कर हम सुबह का अर्घ्य देते हैं ये सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और इस तरह से हमारे गांव शहरों में छठ पर्व की पूजा मनाई जाती है